जी हाँ मेरे अपने क्षेत्र में एक अस्पताल है सरकारी अस्पताल है वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है मान लीजिए मेरे को बुखार है और मैं आज सुबह नौ बजे गया तो मैं घर आ पाऊँगा वही पाँच बजे तक क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है आपको बहुत प्रतिक्षा करनी पड़ती है और वहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती है वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है मतलब कुछ ना कुछ डला रहता है बहुत गंदगी डली रहती है बहुत ही बदबू भी आती है वहाँ से दुर्गन्ध आती है बहुत तो आप वहाँ वैसे ही नहीं खड़े हो पाएँगे परंतु आपको इलाज तो कराना पड़ेगा तो बहुत ही गंदे परिणाम रहते हैं इसके अब गंदगी में आप इंसान खड़ा है वहीं पे भूखा प्यासा खड़ा है उसको गंदगी वहीं है तो उससे और उसको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है बुखार हो जाता है पीलिया हो जाता है बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है पेसेंटों को तो और अब तो आमतौर पे अस्पतालों की बहुत सी अच्छी हो गई है इनकी व्यवस्थाएँ पहले के मुताबिक अभी बहुत अच्छा है अब थोड़ी बहुत भीड़ तो लगी ही रहती है परंतु साफ सफाई बनाए रखते हैं